یوں تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بہت سے ہیں لیکن سب بہتر کام نہیں کرتے ہیں لیکن اس میں سے چند لوگ ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کام کر رہے ہیں اپنی ایمانداری سے اور جو سچائی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس سماج میں جو بھی چل رہا ہے آج کے دور میں اس بات کو جو ایمانداری سے پہنچاتے ہیں سوشل میڈیا والے وہ بہتر لوگ ہیں کچھ لوگ اپنی طرف سے جو پیش کرتے ہیں کاٹ چھانٹ کر کے لوگوں کے بیانات کو دیتے ہیں وہ بہتر بات نہیں ہے سوشل میڈیا کا مطلب تو یہی ہے کہ سچ کی آواز کو اٹھائیں اور سچ ہی جنتا تک پہنچائیں لوگوں تک پہنچائیں بہتر بات تو یہی ہے رہی فوٹو گرافر کی بات تو فوٹو گرافر بھی تمام ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے سے اچھا اب تو دن پہ دن ان سب چیزوں میں بہت ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو لوگ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اچھے سے اچھی فوٹو گرافی بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا سماچارپتروں کے مادھیم سے یا الیکٹرانک میڈیا کے مادھیم سے تمام رنگ چینر ہو گئے لیکن اس میں چند چینر ہے ایسے ہیں جو کامیاب ہیں تو اس طریقے کے چینلوں کو سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ایسی فوٹو گرافروں کو بھی پسند کرتے ہیں جو بہت صاف ستھرا کام کو کر رہے ہیں